وعلیکم السّلام میں ٹھیک ہوں آپ کون بات کر رہی ہیں اچھا آپ کو ٹی سی ٹرانسفر سرٹیفکٹ مِل جائے گا لیکن آپ کو جو ہے سو اُس کے لیے آپ کو کچھ پروسیس کر نے ہوں گے جیسے کہ یہاں آکر آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا آئی ڈی لے کر آنی ہے اور فادر کی بھی آئی ڈی لے کر آئیے اُس کے بعد ہم آپ کو پورے پروسیس کے بعد آپ کو ٹی سی دیں گے اچھا اگر آپ کو کرنی چاہیے تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ آج آپ اپنے فادر کو لے آئیں اپنے ساتھ اور اُس کی یہاں پہ سگنیچر کر دیں گے وہ اُس کے بعد ہم آپ کو دے دیں گے فوراً ہی اوکے تو آپ

بالکل لے آئیے گا اور مجھے یہ سُن کر بہت یہ سُن کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ وہاں جا کر اپنی پڑھائی مکمل کنٹینیو کریں گی اور محنت سے پڑھیے گا اور یہاں ہمارے اسکول کا نام روشن کیجیے گا جی آپ اپنے فادر کو لے آئیں گی تو ہم میں اپنے پی اے سے کہہ دوں گی کہ فوراََ فوراََ آپ کا کام کرا دیں تا کہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو اللہ حافظ